हैलो आं जी आं जी आं जी बड़ा सोआगत ऐ बड़ा सोआगत ऐ सर आई जाओ

तीन टाईम दा तीन टाईम दा तुसेंगी कोई पंदरां सौ च पेई जाना सर सर ब्रेकफॉस्ट बी देनी आं सारा पंदरां सौ च गै आना ब्रेकफॉस्ट बी देनी असें तुसेंगी चाह् पानी बी देनी न्हाड़े च लंच बी देना डिनर बी देना पंदरां सौ च ट्रिप लैना होटल च मना ऐ कोई ट्रिप निं देनी कुसै गी आं साढ़े कन्नै गल्ल करनी तुसें सिद्धी ठीक ऐ तां केह् नौ बजे आई जाओ सर ठीक ठीक